دو ہفتے کو گزر چکے ہیں میں نے سوچا کہ میں یہاں اپنا ایک تجربہ شیئر کروں دو ہفتہ پہلے میں نے ایک فریز خریدا تھا بہت ہی اُمید اور حسرت کے ساتھ اِس فریج کو میں نے خریدا تھا تاکہ میں پانی کو ٹھنڈا کر کے پی سکوں اور اپنی بہت ساری سامان کے بارے میں جو چیزیں جو وقت کے ساتھ دِن کے ساتھ جو خراب ہو رہی تھیں اُن چیزوں کو بچا سکیں اور اور ایک سے دو روز دو سے تین روز تک میں اُن چیزوں کو استعمال کر سکیں لہذا جو فریج میں نے خریدا وہ بہت ہی اچھا رہا خاص بات یہ رہی کہ اِس فریج کی جو کولنگ ہے اِس نے مجھے بہت متاثر کیا اور اِس کی کولنگ ایک سمان بالکل بھی نہ رہی مثلاً میں نے چاہا تو اِس کی کولنگ کو بہت زیادہ بڑھا دیا کبھی میں نے چاہا تو اِس کی کولنگ کو درمیانی حصّے میں رکھ دیا کبھی میں نے چاہا تو اِس کی کولنگ کو بالکل دھیما کر دیا گویا میرے لئے یہ فریج خریدنا ہر اعتبار سے بہترین قدم ثابت ہُوا اور جو چیزیں اِس فریج کو خریدنے سے پہلے میری زندگی میں پیش آ رہے تھے اُن مسائل سے میں نے چھٹکارا پا لیا تو لہذا میرا تجربہ یہ ہے کہ انسان کو فریج خریدنا چاہیے اور اُس کو یوز کرنا چاہیے وقت کے حساب سے